مالیگاؤں میں مسلمانوں کی بڑی مذہبی روایات اور رسومات جیسے نماز روزہ زکوٰۃ اور عیدیں شامل ہیں نماز مسلمان دن میں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں مسلمان اللہ کی حمد و ثناء کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں روزہ رمضان میں رکھا جاتا ہے جو اسلام کا مقدس ترین مہینہ ہے حج ایک سفر ہے جو مسلمان کو اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار مکہ مکرمہ جا جانا چاہیے زکوٰۃ ایک صدقہ ہے جو مسلمان اپنے دولت کا ایک حصہ غریبوں اور مستحقین کو دیتے ہیں عیدین دو بڑی مذہبی تقریبات ہیں جو مسلمان سال میں دو بار مناتے ہیں عیدالفطر رمضان کے اختتام پر منائی جاتی ہے اور عیدالاضحیٰ قربانی کے تیوہار کے طور پر منائی جاتی ہے